हाँ नगर पालिका साफ सफाइयाँ और कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंकने में शामिल होती है जो कि सिटी में या सिटी में होती है जिसमें कोई भी कचरा हो उसके वर्कर उसको साफ करते है गंदगी फैली हुई हो रोड पर उनको साफ करते है नाले बन ब्लॉक हुये हो उनको क्लीयर करते हैं इससे कोई भी सफाई से संबंधित कोई भी काम हो उसे नगर पालिका झेलती है वो ही उसको काम करवाती है नगर पालिका के द्वारा जैसे रोड बनाए जाते है वह भी नगर पालिका द्वारा बनाए जाते है सिटी के अंदर नगर पालिका करवाती है जिससे कोई भी काम हो नगर पालिका आगे होती है सिटी में